हेल्ल' औ खबरफ्रा बोरै

दालाय मा रायज्लायनो औ औ औ बुंनो हायो औ जागोनदे

औ औ

अ दानियावथ' मा बुंबावनो सिचुवेसनफ्रा गासैबो सोलायजोब्बाय माथो बुंबावनो बोथोराबो बिदिनोसै मा होनबावनो गासैबो मैगं थाइगं गासैबो माबानिफ्रायनो चेन्ज जाजोब्बाय दा गाइबाबो बेनो गाइयाबाबो बेनोसो होन्नानै बुंजायो दा खस्ट'आबो एसे दा बारानिफ्राय बारासिनसो जासिनबाय हनै ओमफ्राय दा बांसिनानो दा नों गासैबो माबा नङाबानो हाजिरा हुजिराखौबो मोन्नो नागिरला दा मेसिन गासैबो न'आव गावबागाव गावबागाव थाखा फैसा गोनांफ्रा मेसिनगोनां जाजोब्बाय मेसिनजों नङाबानो जाला दाना

आंनाथ' साननो थाङोबा बे गोदोनियानो बोरैबा गिदिङै गिदिङै बेनो गोदोनि माबायानो साबसिन होनजायो आरो मा बुंबावनो दानियाथ' गासैबो माबाफ्रा भेजाल जाजोब्बाय बेनि थाखायनो आङो गोदोनिखौनो मोजां मोन्नाय जायो आरोखि दा मा बुंबावनो बोथोरनि खोथाबो जाहैबाय सोलाय सोलायबाय थायो ओं दे